हमरासभक क्षेत्रमे मिथिला पेंटिंग बहुत नीक एकटा कला अछि ई कला हमरसभक बहुत नीक कला मानल गेल अछि हमरासभक गाम हमरासभक मिथिलामे सिक्की पेंटिंग आओर पेपर मिसिंग ईसभ ईसभ कलाक प्रचार भेल अछि ई हमरसभक बहुत नीक एकटा कला अछि जे सभ गोटए मिलि कऽ करैत अछि हमरसभक गाममे मिथिलामे ई ई विदेशो जाइत अछि एकर बहुत नीक बहुत नीक बहुत नीक कला मानि कऽ सभ लैत अछि आओर विदेश देश विदेश एकर एकरा खरीदैत अछि आओर ई कला कतहु आओर नहि अछि हमरसभक मिथिला छोड़ि ई कला कतहु नहि प्रचलित भेल अछि ई हमरसभक कलासभ बहुत नीक बुझैत अछि